साईं मुंहिंजे छोकिरे जे जनमु ॾींहं लाइ मूंखे हीरो ग्लैमर मोटर साइकल खपे त हुन जे बारे में कुझु चवंदव सर मुंहिंजे साईं मुंहिंजे स छोकिरे खे ॻाढ़ो कलर खपेसि अने हिनजो जनमु ॾींहुं ते ज खपे ने मुंहिंजो बजेट सन सठि जे संतरि हज़ार ताईं आहे हिन खां वधीक न थींदो भाई मुंहिंजे छोकिरे खे गाॾी त भई इहा खपेज पर मुंहिंजो बजेट सठि जे सतरि जे विच में ज आहे हिन खां वधीक न थी सघंदो त पोइ न त मां मूंखे इहा न खपे गाॾी साईं मूंखे पंजतरि में ज खपे सठि संतरि ताईं ज खपे पर जनमु ॾींहं ते ज खपे छो की मां ॿुधो आहे त चवंदाआहिनि पर हुन ॾींहुं ॾेई सघंदा कान्हनि इलाही माण्हुनि जो मां ॾिठो आहे त मूंखे जनमु ॾींहुं ते थी थी सघे त व माना हुन ॾींहुं ज खपे न त मूंखे न खपे गाॾी ॿिनि महीननि खां पोइ त असां

हा साईं इहा गाॾीअ जे बारे में कुझु ॿियो ॿुधाईंदा त इहा चार्जिंग मोटर साइकल कीअं थींदी आहे अने कहिड़ी स्पीड ते हलंदी आहे इन मोटर साइकल खे घणा भेरा चार्जिंग करिणो पवंदो घणा कलाक त उहा हलंदी साईं मां ॿुधो आहे त केॾी महिल हिन गाॾीअ जी इंजिन फाएर मां बाहि थी निकिरे त हुन जो कारण कहिड़ो